मेरे घर में रिश्तेदारियां जाना है और घर में चावल और दाल आलू थोराइस आया दूध ठो आलू है थोड़ा दाल है चावल है तो किना बनाना चाहिए किना जल्दी में जाना चाहिए तो मैं करेंगे कि आज दाल चढ़ा देंगे उसमें आलू डाल देंगे और चावल से फिर बना लेंगे जल्दी में जाना है तो हम जो जल्दी हो जाएगा दाल चावल चोखा तो मेरे परिवार खा लेंगे और मैं अगर गबिज़ जाएँगे तो गाड़ी नहीं मिला तो फिर लौटना भी है तो हम क्या करेंगे इसीलिए मेरा तो जल्दी से और दाल चावल चोखा बना लिये थोड़ी खा खिया दिए सबके उसमें थोड़ा पापड़ तिलौड़ी छान दिए तो खा लिये सब लोग हाँ मेरे जाना है अभी तैयार भी होना है नहाना भी है जो घर का काम होता है बौर बर्तन जे सब चीज ओरिया के भी जाना है तो मैं लौटेंगे कैसे लेट भी हो जाएगा और गाड़ी भी नहीं मिलेगा तो हम जाएँगे कैसे जिसने चाहे बाजार हुआ समस्तिपुर हुआ चाहे कल्याणपुर हुआ चाहे जैसे टारा हुआ बहुत तरह को कहीं भी हम को जाना है शॉपिंग करने तो हम कैसे जाएँगे जल्दी में जाना है और जल्दी में भी आना है तो जल्दी बाजी वाला काम जैसे खाना बाल बच्चा हुआ उसको भी इस्कूल छोड़ना फिर लाना उसको भी कपड़ा है तैयार करना है सुबह को जो औरत लोग का होता है घर के काम वो भी करना है तो मैं कैसे जाऊँ कैसे आऊँगी सब समान भी लाना है बहुत तरह का बहुत चीज जरूरी है तो हम कैसे करेंगे मैं चाहूँगी इसीलिए जल्दी हम कर ले जल्दी झटपट में हम चल जाए फिर हम उधर से लौट भी सकते हैं बाल बच्चा को इस्कूल को लाना भी है सांझ में भी परिवार को लिए खाना भी बनाना है कैसे मैं करूँगी इसीलिए हम को जल्दी जाना होगा जल्दी आना पड़ेगा इस्कूल में बच्चा है उसको भी लाना पड़ेगा खाना खिलाना पड़ेगा छोट बच्चा है उसको भी देखभाल करना पड़ेगा हम जाएँगे जल्दी तब ना आएँगे